पंज जून ॿ हज़ार चोॾहं पंद्रहं मार्च उणिवीह सौ चालीह उणिवीह जून ॿ हज़ार अठ वीह अप्रैल ॿ हज़ार ॾह छवीह जून ॿ हज़ार नव